इक्क अच्छा फोटो खिच्चन लेई पैह्लें ते साढ़े कोल साढ़ा कैमरा अच्छा होना चाहिदा जां फोन दा कैमरा अच्छा होना चाहिदा होर अगर अस प्रकृति दा फोटो खिच्चने आ बाऽ ओह्दे बिच असें मतलब पूरा इं'या कवर करना होऐ तां फोटो खिच्चने आस्तै एंगल होना चाहिदा अच्छा होर बैकग्राउंड होना चाहिदा अच्छा बाकी कैमरा बगैरा अच्छा होना चाहिदा होर अबैसली कोई प्रकृति दा फोटो खिच्चने आं ब्लर बिच बिल्कुल मतलब रैंडम निं खिच्चना बिल्कल फोकस करियै खिच्चना जेह्दे कन्नै छड़ा फोटो शैल आई सकदा होर अच्छा फोन जां कैमरा होना जरूरी ऐ अच्छे फोटो गित्तै होर इक्क अच्छा एंगल होना जरूरी ऐ इक्क अच्छे फोटो गित्तै अच्छा होना चाहिदा जेह्दा अस फोटो लैन्ने आं ओह्दा अच्छे तरीके कन्नै

क्योंकि फोटो अस कोला लैने आं दूरा लैने आं जि'यां बी लैने आं एंगल बेस्ट होना चाहिदा जेह्दी बजह कन्नै साढ़ा फोटो शैल आई सकदा